जय झूलेलाल दादा दादा मां पी एम के वी आई कोर्स में शामिलु थियण में दिलिचस्पी थी रखां पर मूंखे हिन कोर्स जे बारे में थोरी जानकारी हासिलु करिणी आहे मूंखे हिन में दाख़िलो वठिणो आहे मूंखे पर मूंखे हिन जे बारे में हीउ ॿुधायो की मूंखे किथे मूंखे रहणो पवंदो मूंखे जॻहि जे बारे में कीअं मां ही कंदसि मूंखे इनजे बारे में थोरी जानकारी ॾियो त मां हिन में कुझु करे सघां जय झूलेलाल